بہار میں کاروبار کو ترقی دینے اور اسے وسعت دینے کے لیے کئی طریقے اور اقدامات اختیار کیے جاتے ہیں حکومت تاجر کاروباری ادارے اور عوام سب مل کر اس عمل میں حصہ لیتے ہیں یہ ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے اب ہم آسان انداز میں حال و اس اس پورے عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا منصوبہ بندی سب سے پہلے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے ایک منصوبے بنائے جاتے ہیں اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کس قسم کا کاروبار کرنا ہے کہاں پر کاروبار شروع کیا جائے کتنے سرمایہ کاری درکار ہیں کس قسم کی گاہکوں کو ہاتف بنایا جائے گا کن مصنوعات یا خدمات پر توجہ دیا جائیں گے یہ منصوبہ بنانے کے لیے بعض اوقات کاروباری مشین مقامی اتہارٹی یا سرکاری ادارے بھی مدد کرتے ہیں دوسرا سرکاری سہولت بہار حکومت نے کاروبار کی ترقی کے لیے کئی اسکیمیں شروع کی ہیں جیسے آسان قرضے ٹیکس میں چھوٹ نئے صنعتوں کے لیے زمین کی فراہمی ٹریننگ پروگرام اور ورکش ورکشس یہ تمام اقدامات کاروبار کے لیے ماحول کو سازگار بناتے ہیں یہ نئے کاروبار کو نئے کاروبار پھل پھول سکے تیسرا انتظام ایک کامیاب کاروبار کے لیے صرف منصوبے بنانا کافی نہیں ہوتا بلکہ اسے صحیح انتظام بھی ضروری ہے انتظام میں یہ شامل ہوتا ہے ملازمین کی بھرتی اور تربیت روزمرہ کے کاموں کی نگرانی گاہکوں سے رابطہ معیار کا خیال رکھنا حساب کتاب کو درست رکھنا یہ سب چیزیں مل کر کاروبار کی منظم بناتے ہیں اور ترقی کی راہ ہموار کرتے ہیں چوتھا ٹیکس اور قانون اموال کاروبار کرنے کے لیے ٹیکس دینا بھی ضروری ہوتا ہے حکومت ٹیکس لیتی ہے اور بدلے میں بنیادی سہولت فراہم کرتی ہے جیسے سڑکیں بجلی پانی اسکوٹی کچھ خاص کاروبار کو حکومت ٹیکس میں چھوٹ بھی دیتی ہے تاکہ وہ ابتدائی طور پر آسانی سے ترقی کر سکے پانچواں بازار کا تجزیہ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ گاہک کیا چاہتے ہیں اس کے لیے گاہکوں کی رائے لی جاتی ہے دوسرے کامیاب کاروبار کے مطالعہ کیا جاتا ہے نئی ٹیکنالوجی اپنائی جاتی ہے اس کے نتیجے میں کاروبار کی جدت آتی ہے اور وہ دوسرے کاروبار کے مقابلے میں بہت کام کرنے لگتا ہے چھٹا اجتماعی کوشش کاروبار کی ترقی صرف ایک فرد فرد کا کام نہیں ہوتا بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے حکومت اپنی شطح پر پالش بناتی ہے تاجر کاروبار چلاتے ہیں خریدار خریداری کرتے ہیں مقامی تنظیمیں رہنمائی کرتے ہیں اس طرح سے مل کر ایک نظام قائم کرتے ہیں جو کاروبار کے لیے مثبت فضا فراہم کرتے ہیں نتیجہ بہار میں کاروبار کو ترقی دینے کی وسعت دینے کا عمل ایک منظم اجتمای اور مسلسل کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے اس میں حکومت عوام اور کاروبار طبقہ مل کر کام کرتے ہیں درست منصوبہ بندی موثر انتظام سرکاری مدد قانون فہم اور اجتماعی کردار ہی ایک کامیاب کاروبار کی بنیاد ہے